ٹریڈ مل پر ورزش کرنا اور زمین پر دوڑنا دونوں کے اپنے فائدے ہیں اور اپنے ہی نقصان ہیں دیکھو بہت سے لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے پارک دور ہوتا ہے اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوڑیں لیکن پارک دور ہے یا پارک میں جا نہیں سکتے تو وہ لوگ جم میں جاتے ہیں اپنا نام لکھواتے ہیں اور ٹریڈ مل پر دوڑتے ہیں ٹریڈ مل پر بھی وہی ورزش سیم ہی رہتی ہے جو دوڑنے میں ملتی ہے ٹریڈ مل پر دوڑنے سے وہ جو اس کی رفتار ہوتی ہے ہم اسے بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور ٹریڈ مل پر آرام سے دوڑ سکتے ہیں اور جو ہم اپنا جو نارمل دوڑیں گے پارک وغیرہ میں جا کے اس میں ہم آب و ہوا لیں گے آب و ہوا کا استعمال کریں گے ہماری آب و ہوا ہمارے پاس ہوگی اور ہم دوڑیں گے اور باہر کا آس پاس کا ماحول دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے دوڑتے دوڑتے ہمارا دن بیتے گا صبح شام وغیرہ تو ہم سب سب کو دیکھیں گے اور انہیں سمجھیں گے اور جو ہم اپنا دوڑتے ہیں اس میں ہمارے ٹانگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم ہری چیزوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے ہمارا مائنڈ ہمارا دماغ بھی تندرست رہے گا اور ٹریڈ مل پر کیا ہے ٹریڈ مل پر ہم بس ایک جگہ پہ وہ کونے میں رکھا ہوا ہے اور وہیں پر ہی دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں نا ہمیں آب و ہوا مل رہی ہے جم کے اندر بس ایک پنکھا لگا ہوا ہے اس پنکھے کی ہوا ہمیں مل رہی ہے اور آب و ہوا میں لوگ آب و ہوا بھی نہیں ملے گی جم کے اندر کی ہوا ملے گی اور ہمیں جو وہاں کا ماحول ملے گا وہ جم کرتے ہوئے لوگوں کا ملے گا باہر کے لوگوں کا نہیں ملے گا